हम लोग तुलसी कउगाज को उगाते हैं उस में जो बीज रहता है उसको क्या कहते हैं ले लेते हैं हाथ से मलके क्या करते हैं खुर्पी से उस को खुदे देते हैं मिट्टी को उसमें उसको छिड़काव कर देते हैं उग जाते हैं तो उसको क्या करते हैं लेकर के तुलसी चौराओ जो बना हो रहता है हनुमान जी का उस में रख देते हैं और बाहर में भी छोड़ देते हैं उससे उसको पत्ता को तोड़ कर हम लोगों लगता जब वो खाँसी होने वाली है या खाँसते हैं या कंठ में कुछ कुचाहा जैसा और आपने एक जेसा होने लगता है लगती है तो हम लोग क्या करते हैं वो तुलसी के पात को खा लेते हैं और बच्चे लोग को देखते हैं सर्दी है उसको क्या कहते हैं पात को तख्ती पे रख के उसको अच्छा से रस को गाड़ देते हैं चम्मच में रख के मौझ मिला के और बच्चा को पिला देते हैं इससे सर्दी खाँसी छुछुट बच्चा को जो हो जाती है सब ठीक हो जाता है हम लोग इसी से तुलसी के पात को गाछ को ज़्यादा यूज करते हैं और उगते हैं उन को सेवा करते हैं अच्छे ढंग से रखते हैं और अलबेला अलबेला तो इतना अच्छा है सो क्या बताएँ उसको भी हम उसको भी हम लगाए हुए हैं उसको सेवा करते हैं उसको पात को हम तोड़ लेते हैं और मुँह में फुँसी वुन्सी बहुत कुछ होता है वो सब लगा लेते हैं बहुत अच्छा सा हम लोग को ठीक हो जाता है बोला अलबेला का भी गाछ को हम रखते हैं और उसको उगाते हैं और अपना यूज करते हैं बच्चे लोग को भी करवाते हैं और जो हमसे हेल्प के लिए आती है उनको भी हम देते हैं और सब यही हम करते हैं अलबेला और तुलसी दोनों का यूज हम करते हैं रखते हैं और यूज करते हैं